اردو زبان صرف ایک زبان ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ثقافت ہے اور یہ زمینی سطح کی زبان ہے اور زمین سے جڑی ہوئی زبان ہے کے مختلف خصوصیات ہیں منفرد خصوصیات ہیں اور زبان شیریں مٹھاس اس کی زبان میں ہے گاؤں دیہات کے اندر بھی بولی جاتی ہے اور انٹرنیشنل زبانوں میں بھی اسے شمار کیا جاتا ہے بہت سی اہم خصوصیات ہیں لغت کے اعتبار سے گرامر کے اعتبار سے تلفظ کی ادائیگی کے اعتبار سے ہر ایک اعتبار سے ہر میدان میں اس کے اپنے اپنے خصوصیات ہیں اگر ہم گرامر کی بات کریں تلفظ کی بات کریں تو عربی زبان جو ہے اپنی ایک پہچان ہے انگلش زبان کی اپنی الگ پہچان ہے آپ مثال کے طور پر عربی زبان کے اندر آپ اگر عرب سے ہیں اور ہندوستان سے ہیں اگر ہندوستان کے اندر جگہوں کا نام گاف ہے ٹا ہے پا ہے ڈال ہے ڑا ہے ذا ہے ان سب چیزوں کا اگر استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر عربی زبانوں کے اندر جبکہ عربی زبان خود اپنے اندر بہت سی مٹھاس کو لیا ہوا ہے اور بہت فراخ دل زبان کہا جاتا ہے اور ہے بھی اس میں کوئی شک نہیں اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن اردو زبان کی بھی اپنی اہمیت ہے جو عربی کے اندر اگر ہم ڈال کا استعمال کریں تو ہاں دال کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور اردو کے اندر یہ ہے اگر ڈال ہے جگہ کے نام کے اندر استعمال ہو رہا ہے یا کسی کے نام کے اندر استعمال ہو رہا ہے تو ڈال کے تلفظ کی ادائیگی اوار اس کے الفابیٹ کے اندر اس کے تفظ کی ادائیگی میں آپ کو مل جائے گا لیکن عربی زبان میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی اسی طریقے سے اگر ہندوستان کی ہم زبان کریں یا جن علاقوں میں یہ زبان بولی جاتی ہے ہند و پاک پاکستان ہوا بنگلہ دیش ہوا نیپال ہوا یا اس کے قرب و جوار کے اندر جو یہ زبانیں بولی جاتی ہیں اردو اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو عام طور پر آپ کو دیکھنے کے لئے ملیں گے یہاں کے جگہوں میں یا پھر نام کے اندر پا کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے جسے ہم مجہول کے اندر پے بھی کہتے ہیں معروف کے اندر کے پا استعمال کرتے ہیں ٹے کا استعمال ہوتا ہے چے کا استعمال ہوتا ہے اور گاف کا استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم عربی زبان والے آپ عربی مجلات کو اٹھا کے دیکھیں تو اردو والے اتر پردیش اردو میں لکھتے ہیں پا لکھتے ہیں عام طور پر عربی والے اتر پردیش کو اترا بردیش لکھتے ہیں یا اترا بردیش لکھتے ہیں الگ الگ چیزیں ہیں تو اردو کے اندر اردو کے تلفظ کی ادائیگی یا گرامر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی بہت سی خصوصیات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے عربی زبان کی اہمیت ایسی اسی طریقے سے اگر ہم انگلش میں زبان کا استعمال کریں تو ایک ورڈ آتا ہے وژڈم وژڈم کے لئے آپ اگرانگلش میں دیکھیں تو آپ کو ڈبلیو آئی ایس ڈی او ایم استعمال ہوتا ہے لیکن اردو میں دیکھیں اور عربی میں دیکھیں تو عربی کے اندر اگر ہم وژڈم استعمال کریں گے تو نہ وہاں ڈال ہے نہ وہاں زا ہے اور زا جو ہے یہاں اردو کے اندر تلفظ کی ادائی میں اور گرامر کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو زا ہمیں یہاں دو مل جاتا ہے ایک ایک نقطے والا ایک تین نقطے والا اگر یہاں پر اگر گرامر کے اعتبار سے اگر وژڈم کے اندر اردو میں اگر کسی نے ایک نقطہ کا زا استعمال کر لیا تو وہ غلط ہوجائے گا یہاں تین زا کا استعمال کرنا پڑے گا اسی طریقے سے عربی والے اگر اس کو استعمال کریں گے وژڈم کو اگر اپنی زبان میں تو وہ ڈال کی جگہ دال کا استعمال کریں گے اور زا کی جگہ ایک نقطہ ایک نقطے کا استعمال کریں گے یا پھر وہ تا کا بھی استعمال کرتے ہیں تو اس طریقے سے اردو کی یہ فراخ دلی ہے ہر ایک میں سما جاتا ہے ہر ایک کے اعتبار سے یہ ہر ایک رنگ میں ڈھل بس جاتا ہے اس لئے اس کی بہت سی خصوصیات ہیں بہت بہت شکریہ